जे राजनीतिवला मुखिआ तऽ वार्ड नंबर तऽ नीको छै आओर खरापो छै अपना अपना लेके एके छै जकर बेटेके छै भरल तऽ बेटेके भरै छै आओर बापके छै भरल तऽ बापेके भरै छै आओर गरीबहाके केओ नहि देखै छै गरीबहाके देखऽ लए बहुत सोचऽ पड़ै छै भरलहेके भरि दै छै आओर घटलाहाके नहि दै छै हमरा सबके तऽ एखन धरि एगो इन्दिरो आवास नहि देलखिन हँ एगो वृद्धो पेंशन देलखिन भऽ गेलै दू चारि सएके वृद्धा पेंशन दऽ देलखिन अइ साल भरिसँ तकरा बाद तऽ किछो नहि छै हमरा सबके तऽ आओर उपाय हइए नहि मुखिआ वार्ड नंबर अपना जीवन लऽ अपना सोर्स लए मरै छथिन अपना जीवन लए करै छथिन हमरा सबके कथी करथिन नहि करथिन तऽ ठीके छै जीवथु वएह सब जकरे दै छथिन तकरे सबके देथुन हमरा सबके तऽ अहिं सबपर आशा अइ इएह दू चारि सएके वृद्धा पेंशन दै छथि कहियो दै छथि कहियो नहि दै छथि तऽ ओकरे आशा अइ लागल हमरा सबके तऽ किछु नहि अइ खाइ छी खेती पथारी वएह अइ दू चारि कट्ठा अइ दू चारि कट्ठामे उपजने बारी नहि होइए पानि नहि होइए तऽ नहि होइए पानि होइए तऽ भेल नहि पानि भेल तऽ नहि भेल बटैया मोनी लागल अइ तऽ ओकरा की देत